हा यात्रा जे दौरान ॾाढी सुठी सुविधा आहे पहिरियों त कुझु हूंदो बि कोन हुओ माण्हुनि खे किथे वञिणो हूंदो हुओ त ॾाढो सोच में पवंदा हुआ कीअं वञिणो आहे हाणे त ॾाढी बसियूं ट्रेनूं प्लेन सभु में वञी था सघनि ऐं यात्रा सहुली थी पई आहे ॼणो ॿार ॿुढो जवान सभु थो वञी सघे उहो आहे पर हिकु तकलीफ़ु भाषा जी बि थिए थी की हिकु राज्य खां ॿिए राज्य वञूं त छोजो भारत में सभिनी खे सुठो ई मिलियो आहे सभु कुझु लैंग्वेज बि इलाही त माण्हू ॻाल्हाइनि इन करे उन भाषा में ॾाढी थोरी तकलीफ़ थी थिए इहो रहे भाषा जो ऐं ॿीं ॻाल्हि रोड रोडियुनि में अञा सुधारो थियणु खपे ऐं किथे त वञूं था त कहिड़ी दिशा में वञण जा उहो बोड बि बराबरि न आहे लॻियलु जे लॻियलु आहे त भाषा जे करे सम्झ में न पियो अचे उहो बि थोरी आहे ॻाल्हि ऐं टी ॻाल्हि आहे खाइणु पीअण जी हा होटलूं आहिनि पर जे किथे विच में थी बुख लॻे या हुने जो कुझु निवारण थिए हलो ठीकु उहो केरु खणी सघे थो गॾु पर सौचालय जी बि ॾाढी तकलीफ़ु आहे जे बस में था वञूं त जेसि ताईं हिन जो जॻहि अचे होटल जी या हिन जी सुविधा त हुन जे लाइ पाण खे राति ॾिसिणी पए उहा बि थोरी तकलीफ़ु आहे जंहिं पैट्रोल पंप ते आहिनि सौचालय किथे बीहूं था त ॾाढी हाल किनी हालति में आहिनि मतिलबु